कपड़े धोने आस्तै जेह्के अपने कपड़े जेह्के कोई अपने घर कपड़े धोंदा पानी औंदा किट्टा करियै रक्खे दा होंदा हत्थें कन्नै कपड़े धोंदे कोई डंडे कन्नै अते अपने घर कपड़े धोने किश लोग होंदे ओह् पानियै आह्लियै जगह् उत्थै जाइयै कपड़े धोंदे बगा दी होंदी ते उत्थै जेइयै पत्थरें र कपड़े धोंदे अते इ'यै तरीके न कि जेह्के अस कोई जित्थै पानी अपने घर पानी किट्ठा करियै रखे दा होंदा उत्थै अपनै गर बेहियै कपड़े धोंदा अते कोई जेह्का हैंसा होई गेआ जां कोई तला होई गेआ लौह्का नेहा जित्थै पानियै आह्ली जगहां होंदी उत्थै जाइयै ओह् कपड़े धोंदे न अते कपड़े धोंदे जेह्के उत्थै कपड़े धोंदे नुहाड़े बाद जेह्के ओह् होंदे कपड़े सुखाने दा तरीका इ'यां कि उ'नें धुप्पा जेह्के पीड़ियै पैह्ले उ'नें ई नचोड़ना पानी नुआढ़े चा कड्ढना नचोड़ने दे बाद उ'नें ई सकाने सकूने ई धुप्पा रक्खी ओड़ना धुप्पा ओह् कपड़े जेह्के सुकदे रौंह्दे अते कपड़े धुप्पा जेह्के ओह् सुकदे रौंह्दे अते नेईं दे बरखा जेल्लै बरखा लगदियां होन उसलै केह् करना कपड़े जेह्के चुल्ली पिच्छै रक्खी ओड़ने अग्ग बला दी होऐ अग्ग अते उ'नें ई उत्थै रक्खी ओड़ना जां पक्खे थल्लै कुतै हवा आह्ली जगह् जित्थै हवा लग्गै कि कपड़े जेह्के ओह् सुक्की जान उत्थै जेह्केओह् कपड़े ओह् सुक्की जंदे न अते पानी इ'यै कि पानियै जैदा इ'यां केह् आखदे कोई नलका खुह्ल्ले दा होऐ उसी बंद करी ओड़ना इ'यां डुह्ल्लने निं देना पानी जिन्ना उसी अस बचाई सकने आं उन्नी बचानेंदी कोशिश करनी ते इ'यां उसी बचाइयै रक्खना जैदा कोई फालतू पानी निं सु'ट्ट्ना कुतै जेह्का पानी अंदरां सुए दा निकलदा कोई सब्जियां धोइयै पानी निकलदा उसी जेह्का सब्जी ऐ जेह्का बाह्र बाड़ी सब्जी लाई दी होंदी कपड़े धोइयै जेह्का पानी निकलदा उसी बी बाड़िया जेह्की सब्जी साग देई सकनेआं ते इ'यां जेह्का पानी बचाई सकनेआं जेह्का पानी जेह्का जैदा कोला जैदा उसी बचाना ते उसी जेह्का घट्ट इ'यां वेस्ट करी सकने आं